अॼुकल्ह असांजे इलाइक़े में खेतीअ ते हवा पाणीअ जो कहिड़ो बुरो ख़राबु असरु थिए थो उहो हुनजो कारणु इहो आहे की क़ुदिरती क़ुदिरती रीते टे मुंदूं आहिनि ऊन्हारे चौमासो ऐं सियारो पर अॼुकल्ह वातावरण जे बिगड़ण जे करे कंहिं महिल बरसाति पेई सघे थी या चक्रवात याने बोड अची सघे थी हुनजे करे बि खेतीअ ते असरु थिए थो हुन खां बचण जे लाइ सरकारि घणेई आगाहियूं कंदी आहिनि टी वी रेडियो मोबाइल द्वारा जंहिंजी खेतनि जे लाए किसाननि खे खेतीअ लाइ हारियुनि खे सुचना ॾींदी आहे ऐं जे कॾहिं पहिरीं खां ई सुचना मिली हूंदी आहे त हुनखे नुक़सान खां बचाइण लाइ हारी पंहिंजी अवल खां ई तयारी करे रखंदा आहिनि जे कॾहिं का ओचतो आफ़त अची थी वञे त पाण खे हुननि खे तयारी करिणी करे ऐं बचाव करिणो पवंदो आहे जे कॾहिं उहे बचाव नथा करे सघनि त हुनखे वॾो नुक़सानु थींदो आहे जंहिंजे करे उन्हनि जो फ़सल नाश थी वेंदो आहे ऐं हुननि खे आवक ते असरु थींदो आहे इनजे करे सरकारि हींअर जेके बि नवां इलैक्ट्रॉनिक साधन टी वी मोबाइल रेडियो या हवामान खाते जूं आगाहियूं हुननि सां अवार नवार हुननि खे ॼाण कंदी आहे त जीअं ठहियल तयार थियल असूल ते का ख़राबु असरु न थिए ऐं कंहिं किसान यानी कि हारी हरदमि हर टाइम ते सुजाग रहनि पर इहे त सभु क़ुदिरत जे हथु में आहे कंहिं महिल ओचतो भई बरसाति या बोड अचे थी त हुनखे केरु कुझु करे नथो सघे इहा इहो हिकु क़ुदिरत जो करिश्मो आहे जय झूलेलाल